واشنگ مشین سے ہمیں بہت سارے فائدے ہیں جیسے کتنی بھی کپڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کم وقت میں کم محنت میں دھل جاتے ہیں اور واشنگ مشین سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ہم کپڑے دھلنے کے لئے ڈال دیتے ہیں اور دوسرا کام بھی کرتے رہتے ہیں جیسے ہم کپڑے دھل رہے ہیں تو ہم کچن کا کام بھی کر لیتے ہیں اور اسی میں جا کے ہم بار بار ایک دو بار دیکھ بھی لیتے ہیں کہ کپڑے دھل رہے ہیں اور دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ٹائم جتنا ٹائم ہم لگاتے ہیں وہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو الارم بجتا ہے اور ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں ٹائم پورا ہو گیا ہم جا کے اس کو ڈرین کر دیتے ہیں پھر اس کو لگا دیتے ہیں اچھے سے پانی بھر کے مشین کو چالو کر دیتے ہیں تو جو کپڑے کی جو گندگی ہے سب صاف ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہم جب اسپین بھی کر لیتے ہیں کپڑے جب صحیح صاف ہو جاتے ہیں ہم اس کو اسپن کر دیتے ہیں تو سوکھنے میں بھی کم ٹائم لگتا ہے آسانی سے ہم کہیں بھی روم کے اندر بھی ڈال لیتے ہیں پانی ٹپکنےکی کوئی پرابلم ہوتی ہی نہیں ہے روم کے اندر ڈال لیا کہیں بھی ہم ڈال کے سکھا سکتے ہیں ہوادا ہوادار جگہ پہ اس طرح سے واشنگ مسین آج کل ہمارے لئے بہت ہی اچھی چیز ہے ہم ایک وقت میں دو کام بھی کر لیتے ہیں ادھر کپڑے دھل رہے ہیں ادھر ہم کھانا بنا رہے ہیں ادھر کپڑے دھل رہے ہیں ادھر ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں بچوں کو کھلا پلانا بہت سی چیزیں ہیں جو ہم کپڑا دھل رہے ہیں اسی میں کر لیتے ہیں آسانی سے اس طرح سے واسنگ مشین ہمارے زندگی کے لئے بہت اچھی چیز ہے